زیادہ سائز کے سامان کو سنبھالنے کے بارے میں پوچھنا آپ کے پاس بہت بڑا سامان ہیں جسے آپ کو اپنی پرواز میں لانے کی ضرورت ہے آپ برے سائز کی اشیا کو سنبھالنے کے طریقہ کار کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے ایئر لائنس کو فون کرتے ہیں اور اگر آپ اس میں کوئی اضافہ فیس شامل ہیں